हमारे क्षेत्र जबलपुर में मानसून के मौसम में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छा हरियाली हो जाती है जो तलाब है वो भर जाते हैं जबलपुर में बहुत सारे तालाब है जिसके करण यहाँ का जो जल स्तर है वह काफ़ी ज़्यादा रहता है और मानसून में ये और भी ज़्यादा भर बढ़ जाता है जो सूखे पड़े ताल रहते हैं वह भी भर जाते हैं जबलपुर क्षेत्र के कुछ इलाके मानसून के मौसम में डूब जाते हैं क्योंकि वह निचले इलाके होते हैं जबलपुर के और साथ ही साथ यहाँ के जीवन जो है वह प्रभावित होता है क्योंकि जबलपुर के मुख्य क्षेत्र जैसे कि सिविक सेंटर नरघहीया और भी क्षेत्र है जहाँ पे मानसून के मौसम में पानी भर पानी भर जाता है उसके उस वजह से यहाँ का जो व्यवसाय होता है वह रुक जाता है और लोगों को बहुत से ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो यातायात व्यवस्था रहती है वह ठप पड़ जाती हैं और जो बिजलियाँ होती है वे चली जाती हैं जिसके करण लोग परेशान रहते हैं मानसून के मौसम में मुख्यतः जबलपुर में भुट्टे बहुत सारे में जगहों पे मिलते हैं कछपुरा ब्रिज की ऊपर भुट्टो का स्टॉल लगता है और वहाँ पे भुट्टे खाने का बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है आनंद आता है और तो और जो माँ नर्मदा नदी रहती है वे जबलपुर में जबलपुर मानसून के मौसम उफान पे रहती हैं और बरकी डैम के गेट जो रहते हैं वह खुल जाते हैं